बालाघाट जिले में कुछ उल्लेखनीय लैंडमार्क या ऐतिहासिक स्थल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर शंकर घाट जागपुर घाट बजरंग घाट इस प्रकार के घाट उपलब्ध हैं उपलब्ध हैं घूमने के लिए और काफ़ी अच्छा मनोरम सुन्दर दृश्य है यहाँ का और यदि बात की जाए ऐतिहासिक और संग्रहालयों की तो बालाघाट में संग्रहालय उपस्थित हैं जहाँ पर पहले कोयले से चलने वाली ट्रेन की इंजन रखी हुई हैं और यदि बात की जाए किले की तो यहाँ पर लाँजी का किला मंडला में रानी अवंतीबाई का किला और मंदिरों में कोटेश्वर मंदिर मंदिर तो बहुत सारे हैं यहाँ पर और ऐतिहासिक संग्रहालय भी हैं खाली समय बिताने के लिए लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोती गार्डन का उपयोग करते हैं घूमने के लिए यहाँ पर ज़्यादा भारी संख्या में लोगों को देखा जा सकता है